पहिने इंटरनेटके जमानामे नहि रहै आब इंटरनेट जे लागू भेलै हमर मैथिली भाषा जे छै हमसब के ओकर बहुत उच्चारण भए रहल छै ताहि दुआरे कि आब जे छै ओकर मानि बहुत दए रहल छै ओहि मानिके वजहसऽ ई जे छै हम सब के लागैत अछि जेना कि आब जे हॅं मैथिली भाषा के मानि बहुत बढ़ै छै आओर ओकर उपयोग बहुत जादा हेतै आओर भऽ रहल छै ताहि दुआरे ई मैथिली भाषा हम सबके बहुत नीक लागै छै मैथिली भाषा होनो भी चाही बहुत जरूरी छै हर जगह मैथिली भाषा के उच्चारण बहुत जरूरी छै आओर अब भऽ रहल छै इंटरनेट जब तक लाग जब सऽ लागू भेलैया तब सऽ ई मैथिली भाषा के उच्चारण अधिक भए रहल छै आओर बहुत उपयोग भी उपयोगमे भी आबि रहल छै उपयोगमे भी आबि रहल छै एहि भाषा के मानि भी बहुत दऽ रहल छै इसकूल कौलेज कोचिंग तक एहि भाषा के मानि बढ़ि रहल छै बहुत जगह मैथिली भाषा मतलब उपयोग करयके लिए बहुत मेहनत कए रहल छै सब आओर गूगल भी खोजि रहल छै ओहि मैथिली भाषा के गूगल तक भी पहुँचाबयके प्रयास कऽ रहल छै भऽ गेलैया एहि सबके सारा व्यवस्था भऽ रहल छै मैथिली भाषा अति सुन्दर भाषा छै ओ मैथिली भाषाक उपयोग कयला बहुत जरूरी छै आओर भऽ रहल छै उपयोग